हैलो राम राम जी केह् हाल ऐ बड़े चिर बाद फोन कीता ओ ठीक ऐ ठीक ऐ कुत्थै ओ मंदा बड़ा पेई गेदा अच्छा निक्का बद्रर ऐ किन्ने बंदे न ली आओ ली आओ कोई चक्कर नी कुत्थै बाहरे दे ते नी ना कुतै अच्छा फ्ही ते इ'नें इ'नें सना तूं अस दिन्ने आं इ'नेंगी स्यूट रूम दिन्ने आं इ'नेंगी लान्ने आं दस्स ज्हार लग्गी जाना इ'नेंगी कमरे दा किन्ने पंज बंदे ते दो कमरे दो कमरे लग्गी जाने न कोई गल्ल नी यरा तूं दस तूं कमीशन बी ते ऐ नी तेरी बिच कमीशन दऊ उड़गे कमीशन तू अगर दस्स ज्हार दा कमरा ते दो ज्हार दऊ उड़गे तुगी लै त्रै दिन रोह्गे ते केह् आक्खा दे

तूं दिक्ख मेरी गल्ल मेरी गल्ल सुन में दस्स ज्हार तुगी आक्खू उड़ेया नी इक दिन दा दो दो कमरे इनेंगी लग्गने ते तूं अपनी कमीशन दिक्खी लै तूं उनेंगी सत्त आख छे आख बाकी तेरे ओह् ओह् बी लब्भी जाना इत्थै बड़े बंदे मसाज बी रक्खी दी अस स्पा खोह्ले दा उप्पर नमां

फ्ही जि'यां फ्ही दिक्खी लै अच्छा बाहरे दे पैसे पूसे खर्चने आहले नी ठीक ऐ उ'नेंगी कमरे दा आख बी ज्हार रपेआ ते उ'नेंगी आक्खू उड़ अगर स्पा इन्क्लूड करना ते पच्ची ज्हार लग्गना कमरे दा वीआईपी कमरा सब किश थ्होना रूट्टी पानी त्रै टैम सब किश थ्होना रूट्टी पानी जे चाइदा ठीक ऐ

ठीक ऐ डन डन कर आं ली आ तूं गड्डी फिर गड्डी कुत्थै भेजनी भेजी उड़ी भेजी उड़ी गड्डी आई जा फ्ही कोई चक्कर नी ओ ओके जय माता दी